ڈرون سے شوٹنگ ایک مقبول طریقہ ہے جس میں ڈرون کا استعمال تصاویر اور وڈیوز بنانے کے لئے کیا جاتا ہے جو روایتی طریقوں سے ممکن نہیں ہو سکتے ڈرون سے شوٹنگ کی صلاحیتیں بہت وسیع ہیں اور اسے مختلف قسم کی تخلیقی اور دستاویزی فلموں کے لئے استعمال کیا گیا ہے فضائی نقطۂ نظر ہمارے دنیا کو دیکھنے کے انداز کو کئی طریقوں سے بدل سکتا ہے یہ ہمیں اشیا اور منظرناموں کو ایک نئے اور منفرد طریقے سے دیکھنے کی اجازت دیتا ہے اور یہ ہمیں ایسی ترتیبات تک رسائی اور فلم بنانے کی اجازت دیتا ہے جو زمین پر فلم بنانے کے لیے ممکن نہیں ہو سکتی